बस जो सफ़र बस जो सफ़र मां दिल्ली खां जोधपुर कयो ऐं हिकिड़ी सुठी बस ऐं बहितरीनु बस हुई ऐं बस में सीटूं आरामदायक हुइयूं ऐं बस जूं सीटूं लंबियूं चौड़ियूं आहे ॿावंजाह सीटनि वारी बस हुई ऐं हुनमें हिकु त सुम्हणु वारियूं सीटूं बि हुइयूं वेहण वारियूं सीटियूं बि हुइयूं ऐं बस में एसी बि हुई ऐं बस जे चालक ऐं ड्राइवर जी सीट बि हिकिड़ी अलॻि अलॻि हुई ऐं सीटियुनि में तमामु आरामदायक सफ़र रहियो ऐं जेके बि हुनमें सने सने किस्मु हलकी आवाज सां भॼनु बि हलनि पिया ऐं तमामु हिकिड़ो सफ़र सुहिणो गुजरे पियो ऐं सभई माण्हू पंहिंजे मजे़ सां ॿुधनि पिया बस त अहिड़ी खूबसूरत हुजे बस जा शीशा परदनि सां बिल्कुलु ढकियल हुया ऐं साइड में शीशा लॻियल हुआ ऐं खूबसूरती तमामु बस जी बेहदु हुई ऐं एसी जी कुलिंग बि तमामु सुठी हुई बस खे स्पीड बि हुई ऐं जॾहिं ताईं इयो बस जो सफ़र असांखे घटि में घटि ॿारहं घंटा करिणो हुयो ॿारहनि घंटनि में असां हिकु ॿिनि टिनि जॻहनि ते चांहि बि पीतीसीं सभु कुझु कयोसीं ऐं बस हली बि सही म ठीकु ठाक ऐं असांखे हले अने बस बि डीजल ते हुई ऐं बस जूं आरामदायक सफ़र वञी जोधपुर ताईं मधुर रहियो ऐं असां वञी उते जोधपुर जे भरिसां वञी पहुंतासीं त पोइ बस वारनि असांजो सामानु असांखे आरामु दाय सां लाहे ॾिनो ऐं तमामु हिकिड़े इज़त ऐं एतराम ऐं अदब सां कंडैक्टर ड्राइवर सभु असांखे पेश आहियां सफ़र असांजो तमामु ॿारहनि तेरहनि घंटनि जो तमामु सुठो रहियो ऐं बस बि हूअ यादगीरी हमेशह जे लाइ रहजी वई आहे जेको असांजो उहो बस जो सफ़र हिकु तमामु आलके सम्झो दिल्ली टू जोधपुर थियो